हँ मोबाइल मे न्यूज़ जे छै ओ सरकार के समर्थनमे रहैत छै परन्तु अखबारमे विभिन्न तरहके अखबार छै हिन्दुस्तान जँ सरकारक समर्थनमे छै तऽ ओहिठुमा दैनिक जागरण जे छै से सरकारके विरोधोमे रहैत छै तैँ सटीक खबर जे छै से न्यूज़ आ रेडियो एहि माध्यमसँ जे छै से सभकेँ भेट जाइत छै